हैलो हाँ हाँ सर हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ मैंने आपको फ़ोन लगाया है मैं यह पूछ रहा हूँ कि सब्ज़ी में क्या चाहिए आपको

आलू आलू यार थोड़े छोटे हैं चलेंगे ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर जो मतलब मीडियम साइज़ के हैं ठीक हैं हाँ हाँ हाँ वह ब नहीं इसमें नहीं नहीं पीले नहीं हैं बढ़िया है दम आलू बना सकते हो बढ़िया हैं हाँ ठीक ठीक और कुछ गोभी है तो सही यार पर भाई साहब आपके लायक है नहीं बट ठीक है देखता हूँ मैं अगर अच्छे से अच्छे निकल जाती हैं तो है ना एक काम करो आ आपको आ आपको अभी चाहिए कि थोड़ी देर से चाहिए यह बताओ मेरे को तो तो एक अभी अभी अभी मैं लड़के को भेजा है अपने होलसेल मंडी में उधर से ला रहा है वह तभी जो हाँ तभी फ्रेश गोभी आएगी उसमें से ले लीजिएगा अब इसमें से अब क्या मेरे पास लास्ट लास्ट लास्ट की बची हुई हैं भाई साहब तो फिर क्या है क्या है फिर आप भी बोलोगे कि लोग हाँ है ना हाँ हाँ जी चलो और कुछ चाहिए क्या हाँ हाँ

हाँ हाँ

नहीं नहीं बिल ब बले आ ब ब बले मैं आपको बार कोड सेंड कर देता हूँ पेमेंट वहाँ लड़का आ ही गया है जो गोभी लेकर आ गया है है ना मैं देख लेता हूँ इसमें अगर जो है ठीक है इस इसमें इसमें गोभी है मैंने देख लिया है ना तो मैं आपको गोभी भेज रहा हूँ मटन भेज रहा हूँ ठीक ठीक पर यह आपकी डे डे डेढ़ सौ रुपये हुए ना आपके यह चाहो तो मेरे को फोन पर फोन पर भी कर सकते है है ना ठीक है ठीक है ठीक ठीक